जय झूलेलाल केॾांहुं वञो केॾांहुं था वञो तव्हां अछा अछा मां अहमदाबाद शादीअ ते थी वञा सौट जे पुटु जी शादी आहे त हा हा सुठे नमूने पंदरहनि ॾींहनि खां शोपिंग शोपिंग शोपिंग चरिया थी था वञनि ॿार शादी शादी शादी करे हा बस त हाणे हा फंक्शन त पुछो ई न हेॾा फंक्शन अॼु कल्ह छा चइबो आहे महेंदी रसम हलंदी रसम पूल पार्टी हे हो लॻो पियो आहे कुझु न कुझु नया नया नया नाटक इलाही वधाईंदा था वञनि हाणे

हा तव्हां बोरीवली छा कंदा

अछा अछा रोज़ु अपडाउन हा अछा हा त ॿार ॿच्चा घरु परिवार हूंदो न कोई पुठियां संभालणु वारो हा इअं रोज़ु रोज़ु अपडाउन करे थकिजी न पवंदा आहियो इअं

हा सही ॻाल्हि आहे अछा मां बि शादीअ ते थी वञां पर पुॼे त सफ़ा नथो थधि त हेॾी लॻी पई आहे जाॾे ताॾे वञु त स्वेटर कंबल सभु ढोहे करे वञे माण्हू हा हा न मुंहिंजो मिटु माइटु हेॾो वॾो आहे की शादी हूंदी हूंदी आहे हा हर ॿि न हाली त हे सौटु अहमदाबाद रहंदो आहे ॿिया मिट माइट केरु किथे केरु किथे को आहे दीन ॿीं टीं महीने शादियूं लॻियूं ई लॻियूं पियूं आहिनि जय झूलेलाल हा